हमर मिथिला समाजमे जे भाषाक अगर सोचल जाए तऽ भाषा तऽ सब मैथिली भाषी छथि ओहिमे बहुत ग्रामीण इलाकामे जेकरा हमरा सभ साहित्यिक दृश्यसँ ठेठ मैथिल कहै मैथिली कहै छियै तकर अखनो तक चलि रहल छै आ ओहि आधारित लोक अपन भाषाके प्रयोग कऽ रहल छथि अखन हमरा देखाइया जे प्रेजेंटमे वर्तमानमे अखन जे छै से मिथिलाक्षर

जँ सरकारक दिससँ किछु ओहि तरहक विशेष ध्यान देल जइतै तऽ ओ प्रोत्साहित रूपमे मिथिलाक्षरके आगू बढ़ेबाक लेल या ओकरा ओहि तरहक प्रदर्शन करबामे नव वर्तमानमे जे धियापुता छथि से ओ मिथिलाक्षर बुझितो नहि हेथिन तै अइपरमे हमर इच्छा अइ जे सरकार दिससँ किछ पहल बढ़ियाँ हेबाक चाही